जेना कि अपना गाँवमे सरकारी अस्पताल छै ओहिमे अहाँके से सभ चीजके सुविधा छै छोटा मोटा इलाज करैके लेल सर्दी बुखार करैके लेल छै लेकिन हरेक तरहके बिमारी भेल तऽ ओहिमे अहाँके गाड़ीके सुविधा नहि छै ओहि करैके लेल हमरा सभके गाड़ीके व्यवस्था करऽ पड़ै छै जेना कि अहाँके अपना गाँव मे सरकारी अस्पताल छै ओहिमे अहाँके हरेक तरहके छै व्यवस्था सभ चीजके छै तऽ ओहिमे अहाँके की छै जे सर्दी बुखार करैके लेल छै आओर आगू बिमारी जे होइ छै ओकर ओत्ते सुविधा नहि छै ओहि करैके लेल हमरा सभके आगू जाइ पड़ैया अथि करैके